हम रसोई और शौचालय में चूहों से बचने के लिए अधिक उपाय अपनाते हैं जैसे कि हम अपने घर में लक्षमण रेखा का प्रयोग करते हैं और हमारे घर में जैसे कि कोक्रोच या इसकी मात्रा ज़्यादा हैं कॉकरोचों की तो इसके लिए हम लक्षमण रेखा कोक्रोच की दवाइयाँ हिट ब्लैक हिट आता है एक और एक रेड हिट आता है हम ये सारा यूज़ करते हैं जैसे हम कुछ भी खाना वाना बनाते हैं अधिकतर तरीके अधिकतर विचार लोगबाग इसपे करते हैं कोक्रोच अंदर चली जाती हैं तो उससे कुछ नी होता बल्कि हमें कॉकरोचों से बचने के लिए बचना चाहिए क्योंकि हम अगर उनसे बचेंगे नहीं तो वो हमें हार्म पहुँचायेंगे जैसे कि हमें नुकसान हो सकता है हम कभी खाना वगैरह बनाते हैं तो कोक्रोच और चूहे उसमें मुँह डाल जाते हैं तो हमें उस चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हमें कभी कभी इन इस चीज की मेडिसिन भी आती है हमने कही लक्षमण रेखा लगानी चाहिए हिट वगैरह यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपने लिए बचाव रहे हमें अन्यथा हमारी रसोई में भी साफ सफाई रहे एक वो चूहे है न जो होते हैं कि ज़्यादातर बाहर घूमते हैं वही हमारे घर में आते हैं कॉकक्रोचों गंदगी फैलाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज का बचाव करना चाहिए क्योंकि अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो ये चीज हमें आगे जा के बहुत नुकसानदायक हो सकती है इसलिए हमें इन सब चीज़ों के लिए बचाव करना चाहिए इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कोक्रोच वगैरह चूहे वगैरह नहीं हो अगर आपके घर में चूहें हैं तो आप पिंजरा इस्तेमाल कीजिए हम पिंजरा इस्तेमाल करते हैं और उसमें दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो सारा लगाते हैं अब हमारे पास ऐसी गम वगैरह भी आ गई हैं जैसे कि चूहा कोक्रोच हो तो वो उसको खीच लेती है अपने अंदर तो उससे भी हमे अपने आप को थोड़ा सा अटैक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा हाम पहुँचा सकते हैं